हमारे इधर के बच्चे टी वी मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और खेल पर ध्यान नहीं देते हैं इसके कारण उनका स्वास्थय बिगड़ता जाता है और उनकी मानसिक बहुत कम होती है इसके कारण उन बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें हमारे इधर जैसे कि क्रिकेट का टूनामेंट होता है ताकि बच्चे प्रेरित हों खेलने के लिए बॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है और कबड्डी का टूर्नामेंट होता है जाकि बच्चे ज़्यादा प्रेरित हों और टेनिस बॉल का भी टूर्नामेंट होता है जा ताकि बच्चे प्रेरित हों जिससे खेलने से उनका स्वास्थय मानसिक बढ़िया हो और हेल्थ भी उनकी ज़्यादा बढ़ जाए ताकि इनकी वृद्धि ज़्यादा हाई इस्पीड पर हो और उनका पढ़ाई में मन हो इसलिए बच्चों को खेलने में अच्छा ध्यान दिलाएँ